खाना बनबैके लिए कोन सा बरतन यूज करयके चाही खाना बनबैके लिए बहुत बरतन छै बहुत बरतनसँ लोक यूज करै छै जैसे तसला भए गेलै तसलामे चावल बनि जाइ छिकै कुकर छै तऽ कुकरमे दालि बनि जाइ छै तऽ कुकरमे दालि बनि जाइ छै आओर भए गेलै लोहिया लोहियामे लोग सबजी भी बना लै छिकै अपन भुजिया भी बना लै छिकै बहुत सारा बरतन छै खाना बनबैके लिए जैसे सस्पेन भए गेलै तऽ सस्पेनमे किछु भी लोग बनाए लै छै दूध अउँट लै छै चाय बना लै छिकै जग भेलै तऽ जगमे लोग की कहै छिकै फैमिली लोग आबै छिकै कोइ गेस्ट लोग तऽ ओकरा लिए जग होलै एक गिलास भेलै खानाके लिए बहुत सारा बरतन रहै छै ओ गिलास भेलै ओ कौली भए गेलै तऽ ओहिमे लोग सबजी परसि कऽ दै छै थाली भए गेलै आओर चमच्च भए गेलै ईसभ लिए बहुत सारा बरतन होलै खानाके लिए जे कि आदमी यूज करै छिकै उतना सारा बरतनमे बहुत सारा बर्तन छै जैसे की कहै छिकै लोहिया लोहियामे लोग सबजी बनबै छै भुजिया बना भी सकै छिकै आओर भए गेलै चाउमीन भी बनाए सकै छै तऽ चाउमीन बनबैके लिए अलग बरतन आबै छिकै ने तऽ ओहिमे भी चाउमीन बनि जाइ छिकै बहुत सारा बरतन छै किचनके लिए लोग हर प्रकारके लोग की खाना बनबै छिकै या कि भए गेलै तऽ आइ किछु आइ किछु भी बनाए लोहियामे कड़ाहीमे जैसे लिट्टी समोसा किछु भी बनि सकै छै लोहियामे बहुत सारा बरतन छै कि जे मतलब खानामे कुकरमे भी बनि सकै छै लोक कहै छै कि लोहियामे आलू उबालै छियै लेकिन लोहिएमे एगो आलू नहि उबालल जाइ छै कुकरमे भी यूज होइ छिकै कुकरमे दालि भी बनै छिकै हर चीज होइ छिकै जैसे मीट मछली होइ गेलै तऽ लोग लोहिएमे नहि बनबै छै कुकरमे भी यूज करि सकै छिकै ने सभचीज होइ गेलै आ फेर तावा होय गेलै ओ तावा कोन चीजके लिए होय गेलै तऽ तावामे रोटी बनै छिकै तावामे रो कोनो भी रोटी मक्काके रोटी होय गहूँमके रोटी होय किछु भी होय तावापर यूज होइ छिकै हर चीज होइ छिकै आओर बेलना चकला भी भए गेलै तऽ ओहिपर रोटी बेलाइ छिकै बेलना होय गेलै काठके बेलना होय गेलै चकला होय गेलै छिपा होय गेलै प्लेट भी होय गेलै